नमस्ते सर सर में कृष्णा गहलोत बोल रही हूँ अच्छी हूँ मैं सर मैं ये पूछ रही थी मुझे इंश्योरेंस लेना था

सर मेरा खुद का लेना है फ़ैमिली इंश्योरेंस लेना है मुझे मेडिकल वाला

हाँ हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए

हाँ सर अभी एक्चुअल में मेरी जो मम्मी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है तो उनको सर्जरी करवाने के लिए अहमदाबाद भेज भेजना है तो फिर उसमें बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो पैसा बहुत लग रहा है तो इतना अभी हम दे नहीं पाएंगे तो मैं सोच रही थी कि मैं मेडिकल बीमा करा लूं ताकि मैं उनका खर्चा निकाल दूं वो तो अब आप मुझे बताओ कि किसका बेटर है जो जिसका सबसे अच्छा है तो वो आप मुझे बताओ डिटेल में

अच्छा तो मतलब कैसे इसमें पैसे देने महीने के महीने देना हैं या साल में एक बार जमा कराना है

अच्छा तो मतलब मुझे एक साथ पाँच हजार वाले बीमे में मुझे कितने पैसे जमा कराने होंगे मुझे साल के पाँच हजार ही कराने हैं बस अच्छा और ये जो सात हजार और ये वाले बीमा आप मुझे बता रहे हो उसके अंदर उसके अंदर क्या उसके अंदर भी सेम ही हैं सब चीज़ें या कुछ अलग है अच्छा ठीक है फिर सर हाँ हाँ ये सब मुझे पता है सर ठीक है फिर अगर मेरे को बनाना है तो मैं आपसे वापस कॉल करती हूँ आपको